उत्तर प्रदेश में सब से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा और रीति रिवाज के बारे में आप को बताएंगे हमारे उत्तर प्रदेश में सब से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और परम्पराएँ जैसे यहाँ की होली खिचड़ी रक्षाबंधन दशहरा नवरात्री जन्माष्टमी शिवरात्रि आदि ये सब हमारी उत्तर प्रदेश की पारम्परिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं जैसे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं यह रिवाज हमारे सांस्कृतिक और सब से महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जिस से हम हमेशा संजोग रखते हैं इसे हम बहुत ही उत्साह और प्यार के साथ मनाते हैं इसे हम हमारे संस्कृति और पारम्परिक है जिस की हम बहुत अच्छे से यह रिवाज हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आते हैं इस में थोड़ी बहुत परिवर्तन भी हैं आज के ज़माने में अब बहुत ही थोड़े बहुत परिवर्तन हो चुके हैं लेकिन यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ही जैसे चलती आ रही है ठीक उसी प्रकार हम यह सांस्कृतिक परम्परा और रीति रिवाज निभाते हैं और हम उसी प्रकार यह महत्वपूर्ण त्यौहार मनाते हैं